जो हमारे गाँव समाज का जो नियम है भारत देश में जो भारत देश की नारी जिसको बोला जाता है हम भारत देश की नारी हैं बहुत ही सुन्दर वचन और बोलने में लगता है कहीं भी हम जाते हैं तो बोलते हैं कहाँ की हो हम लोग बिहार देश में बिहार देश के रहने वाले और भारत देश की नारी है भारत देश की जो नारी होती है वो बहुत सिम्पल में रहती हैं बहुत चाहे कितना भी अमीर परिवार की हो वो अपने परिवार से के अंदर में फेवर में रहती है बिना गार्जियन का कहीं मेला हो या कहीं भी हो घूमने फिरने टूर पर कहीं नहीं जाएगी अपने परिवार के साथ अपने पति के साथ ही जाएगी या कोई भी खाना अगर हम लोग भी जितना कि हम लोग खाना भी खाते हैं तो वो जैसे कि हम लोग की किसान परिवार में हम लोग बिहार में बहुत सारा किसान है तो मतलब हम लोग बाहर से कोई मीट मतलब रेडीमिंट नहीं आता है जो हम लोग है किसान परिवार के हैं तो अपना घर में जो जो मतलब हम लोग को परिवार में चावल गेहूं चावल चावल का खेती होता है पूरा बिहार मतलब जितना भी हम बिहार में जितना भी है सब अपना अपना खेती कर कर मार्केट में उचित मूल्य बिकता है चावल हो गया सब्ज़ी हो गया इसके उपरान्त दाल हो गया जिसको वो जलावन पर खाना बनाता है जिसको वो गैस पर खाना बनाता है फिर विदेश कंट्री का जो है हमको पसंद नहीं पड़ता है वहाँ में और यहाँ में बहुत आसमान धरती में फ़र्क हो जाता है यहाँ का जो लड़कियाँ हैं वो सूट सलवार पहनती है जब लड़की जब शादी की युवा में हो जाती है तब सूट सलवार दुप्पटा लेकर चलती है शादी हो जाता है तो उनका ड्रेस हो जाता है शादीशुदा जब हो गई तो वो साड़ी पहनकर मांग में सिन्दूर लेकर अपना पति के साथ कहीं जाती है और जो देश विदेश जो देश विदेश जो विदेश कंट्री की जो लो महिलाएँ होती हैं वो पता ही नहीं चलता है कि कौन जवान है कौन बूढ़ी है कौन माँ कौन कुँवारी है कौन शादीशुदा है वहाँ लोग रेडीमेड खाना खाता है छोटा छोटा कपड़ा पहनता है ई सब जो है ना अच्छा नहीं लगता है कुछ अजीब टाइप का लगता है कुछ अजीब टाइप का लगता है यहाँ का कुछ कल्चर कुछ अलग है इस भारत देश का जो कल्चर है कुछ अलग टाइप का है और जो व विदेश का जो कल्चर है कुछ अलग टाइप का है तो दोनों के कल्चर में आस आसमान धरती का फ़र्क आ जाता है भारत देश में जो है दूसरे देशों से कल्चर तुलना नहीं कर पाएगा यह देश बहुत महान देश है यही सब में अलग हो जाता है वहाँ की नारी जो है छोटा छोटा कपड़ा पहनती है वो खाना सब रेडीमेंट खाती हैं तो हर चीज़ में इसका उसका मतलब ई बि ई जो है भारत देश में यहाँ यहाँ बड़ा बड़ा फेक्ट्री होता है ई लोग अपने में जो घर में अगर जेंट्स है तो लेडिज़ महिला सब जाती है काम करती है अपना कमाकर रुपैया लाती है मतलब हर भारत में अपना हर चीज़ है जो उसको विदेश में जाना के ज़रूरत नहीं है हमारे देश का कुछ अलग नियम भारत देश का कुछ नियम ही अलग होता है जैसे कि भारत देश का नियम जो होता है कि लड़कियाँ शादीशुदा जब हो जाती है तो बत पति लोग का बात मानती है पति और ससुराल वालों के फेवर में रहती है फिर अपना मायके और ससुराल को अपने वो मायके और ससुराल को दोनों मतलब बेनिफिट रहती है और दोनों के सहारा जीती है बहुत अच्छा लगता है वो मतलब हमारा जो है भारत देश बहुत ही प्यारा लगता है इतना प्यारा लगता है जो क्या बतावें और हम लोग को जो है दूसरा देश से कोई ई नहीं होता है उस विदेश कंट्री से हम लोगों को कोई अथि नहीं है वो हमारा देश बहुत सुन्दर है बहुत सुन्दर यहाँ के खान पान भी अलग है अपना किसान का हाथ का खाना खाते हैं अपना बनाया हुआ हाथ का कपड़ा पहनते हैं बड़ा बड़ा कपड़ा पहनते हैं पूरा शरीर को झ ढँककर कपड़ा पहनते हैं पूरा माथा से लेकर पैर तक ले पूरा शरीर ढकल ढककर कपड़ा पहनते हैं

बहुत सुन्दर देश है इसका तुलना हम लोग दूसरे देश से नहीं कर सकते हैं और दूसरे देश से नहीं कर सकते हैं जो मेरा भारत देश में मेरा भारत देश में हर चीज़ का मतलब अच्छा है सुन्दर सुन्दर सुनहरा हवा आता है सुन्दर सुन्दर फूल फूल खिलते हैं समय समय पे पूजा पाठ करते हैं और समय समय पर कीर्तन भजन करते हैं घर में पूजा पाठ करकर अगर घर में सुबह उठकर स्नान पूजा कर कर तब खाना बनाते हैं अपने हाथों से खाना बनाकर अपने फ़ैमिली को खिलाते हैं उसके बावज़ूद हम कहीं बाहर नौकरी करते हैं तो अपना ड्यूटी ऑफिस जाते हैं फिर ऑफिस से आकर फिर अपना फ़ैमिली को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाते हैं कितना अच्छा लगता है हम क्यों करेंगे भारत देश को दूसरे देश से तुलना भारत देश की नारी तो नारी होती है हमको बहुत पसंद पड़ता है अपना भारत जो हम भारत देश में हैं और भारत देश हमको बहुत पसंद पड़ता है